स्थानीय भाषा में मैं साथ निभाना साथिया दीया और बाती बालवीर इससे कई नाटक हैं जो यूट्यूब और टी वी चैनल पर देखता हूँ और जिनको देखकर बहुत ही आनंद आता है उन्हें देखकर हमें समय का भी पता नहीं चलता है कि क्या समय हो गया समय टाइम पास इतना हो जाता है उसमें हँसते हँसते ही टाइम खतम हो जाता है देखते देखते कितनी इससे कितनी बच जाती है और अन्य भाषाओं में हमें गुजराती भाषा में तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत ही अच्छा लगता है उसमें सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो बहुत अच्छे से अपना रोल निभाते हैं इसलिए वो बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे इधर हमारे स्थानीय क्षेत्र में अभी इंदौरी कमेडी चलती है वो यूट्यूब पर बहुत ही फेमस है गोपाल दा और राजू पटेल इनकी जो कामेडी है वो इतनी अच्छी लगती है कि आदमी का मन ही नहीं करता कि वो यूट्यूब को बंद करके दूसरा कुछ देखे उनकी कामेडी वास्तव में ऐसी कॉमेडी बनाते हैं वो कि लोग देखते रह जाते हैं उन्हें हर प्रकार से लोग सहयोग भी करते हैं उनकी हर प्रकार की कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है